السّلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا میری بات ثاقب صاحب سے ہو رہی ہے جی میرا نام محمد شاہد ہوا ہم لوگ پانچ ساتھی ہیں اور ہم لوگ پٹنہ سے سیمانچل کا علاقہ گھومنے کے لیے آنا چاہتے ہیں میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ کی جو ٹورسٹ ایجنسی ہے وہ اچھی گائڈنگ کرتی ہے رہنمائی کرتی ہے اور سیمانچل کی جو مشہور مشہور جگہیں ہیں ان جگہوں کو دیکھنے کے لیے آپ کیا سہولیات فراہم کریں گے اور کیا چیزیں کتنی اور کہاں کہاں ہوٹل ہے کیا گاڑی ہے کھانا پینا کیا رہے گا یا دیگر سہولیات کے بارے میں پوری تفصیل بتائیں آپ ہم لوگ پانچ لوگ ہیں پانچ گاڑی ہیں پانچ تو ایک گاڑی گاڑی بہترین گاڑی ہو جی جی میں اس کے لیے تیار ہوں کیونکہ یہ سیلاب کا علاقہ ہے اور ابھی جو آپ کے یہاں مہانندا ندی ہے کوسی ندی ہے اس کے اندر بھی سیلاب آیا ہوا ہے جی میں خاص طور سے آپ کے علاقے میں آیا ہوں تاکہ آپ کی ایجنسی اچھی خاصی سہولت فراہم کرے اور مناسب قیمت پر ہم لوگوں کو یہ مشہور جگہوں کی تفریح کرائے تو اس کی قیمت کھانا میں دوں ہاں ان شاء اللہ میں میں اس پیمنٹ کو ادا کرنے کے لیے تیار ہوں ٹھیک السّلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ